डान्स डान्स हे सगल्यांक आवडना पूण जो मोनीस डान्साक वता न्हू तेका कळटा की ज्या मुनशाक डान्स करपाची शॉक आसा तो कोसलोय हार्ड स्टॅप जाल्यार सुद्दां शिकता नाचप यें बर लागता पूण जें थोड्यांक तें लज दिसता जेद एक फावट तूं नाचपाक लागलो जाल्या नज बी कांयच दिसोना न नाचताना जायते फावटीं लोक हांसतोलो हें तूं चिंता हें चिंतोप ना नाचल्यार तुगेली हॅल्थूय बरें उत्ता तुका दुसऱ्या वांगडा नाचपाक कळना जाल्यार तुका लज दिसता जाल्या तूं वसोंक शकना पूण तुवेंन लज सोडून वेच वेचें आनी एक फावट तूं नाचले उप नाचलें जाल्या तुका तें स् नाचपाचें सोडूंक दिवं दिसपा सोडून दिवपा दिसपा ना नाचप जावन नाचल्यार तुका तुजें भलायकी बरी उत्तली आनी तूं बोरो उत्तोलो